आङो जेब्ला फालांगि खालामो अब्ला जेंना नुजाथिदों औ जोंनि जेंनाफोरा गोबां जेंना दङ जे जोङो मोनसे फालांगि मावनोब्ला हान्थामेला जोंनि फाइनानसियेल गोबां बेफोरबायदिनो जोंनियाव फालांगि मावनायाव असुबिदा जेरै जोंनाव लामा दालां आरो बायदिसिना हान्थामेला बेफोरा बेफोराव गैयैनि जाउनाव गोबां जेंना नुजाथियो गामियारि समाजाव लामा आरो बायदिसिना हान्थामेलानि जाहोनाव जेंना नुजाथियो ओंखायनो जोंनि समाज एबा ओनसोलाव गामियारि सुबुफ्रा फालांगि मावनायाव गोबां जेंना गोलैयो अब्लाबो बेनि गेजेरजों गामियारि फालांगि मावनायाव जिरायनानै थायाखै साफ्रोमबो फालांगि मावनानै गोबां सुबुंफ्रा बेबायदिनो गावनि जिउ जिउखौ आरो नख'रखौ बेबायदि सामलायलांदों गामियारि ओनसोलाव थानानै गोबां सुबुंफ्रा गोबां जेंना नुजाथियो बे जेंनाफोरखौ सुफुंख'हायै मोनसे जेंना जोंनि जोंनि समाज फालांगि खालामनायाव जेरैबायदि खालामनांगौ बेबायदि खालामनो हाया जेरै जोंनि गुबुन गुबुन बहाबा हान्थिनो थाङोब्ला जोंनि साखोन सिखोन जानायाव जोंनि दावबायनाय हान्थिनाय लामायाव साफ्रोमबो सुबुङा गोबां जेंना नुजाथियो बैफोर जेंनानिफ्राय बोरैहाय माने मोजां जागोन बेनि फारसे जोङो साननो गोनां जायो बे फालांगि मावनायाव गोबां बेबायदिनो जोंनि आबाद आबाद आबादथिलियाव आबाद मावनाय आरो बे आबादनि फिथाइखौ मोनसे मोजां खालामनो थाखाय जोङो मोनसे रासायनारि मुलि बायदिसिना बाहायनो थाखाय जोंहा रांनि मोनसे आंखाल जायो बैफोर रां थाखाय मोनसे मानसिया बेफोरबायदि सम समाव माने होनो हायाबो जानो हायो बे समाव फालांगिनि मोनसे जि अबस्था बेयो मोनसे माने थाबथानो गोनां जायो बेफोरबायदि जायो आरो फालांगि मावनायाव गामियारि ओनसोलनि आरो नोगोरारि ओनसोलनि एसे फाराग जेरै मानोना नोगोरारि फालांगिफोरनि मावनाया आलदा आरो गामियारि फालांगिफोरनि मावनाया आलदा जेरै नोगोरारि फालांगि मावनाया जादों बिथांमोना नोगोराव थानानै गोबां बेबायदिनो फालांगि मावनो हायो द'खान बायदिसिना गला आरो बायदिसिना मुवा बेसाद फान्नानै बेबायदिनो फालांगि मावनो हायो बिदि गामियारि फालांगि मावोब्ला जोङो दङ गोबां दङ जोङो खामानि मावनो बेफोरबायदि गामियारि फालांगियाव जोङो गामियारि फालांगियाव बेबायदिनो जोङो गोबां फालांगि मावनो हायो गयनिफ्राय लानानै फाथै मैगं थाइगं बेफोरबायदि फाननाय बेफोरबायदि खामनो हायो गामियारि ओनसोलाव

जियानो जा फालांगि मावनायाव जोंहा गोबां जेंनाफोर नुजाथियो बैफोर जेंनानिफ्राय जोङो बोरै फालांगि मावनो